जय झूलेलाल हा हा ॿुधायो अच्छा तव्हां कहिड़ी फिल्ड में अहियो अच्छा त तव्हां हाणे किथे करंटली जॉब कयो था अच्छा त तव्हांजो घणो एक्सपीरियंस आहे अच्छा तव्हांजी पघारु घणी आहे हिते हा बसि त तव्हां छो था छॾणु चाहियो हूअ कम्पनी अच्छा तव्हांखे मना करियर ग्रोथ खपे हा त तव्हांखे तव्हां अगरि हितां नौकरी छॾो था त तव्हां खे पहिरों त एन ओ सी ॾियणु पवंदो असांखे जीअं असां अॻियां फोरवड कयूं तव्हांजो जिते असां रेज़्युम विझंदासीं हितां तव्हां खां वठी करे हुन कम्पनियुनि में अहिड़ी पॉलिसी आहे पहिरां उहे एन ओ सी खणंदा आहिनि पोइ तव्हांजो इंटरवियूं शेड्युल कंदा आहिनि एन ओ सी बिना इंटरवियूं बि शेड्युल न थींदो आहे छोकि हुननि खे बि हिक कंफॉमेशन खपे के हा हियो माण्हू सची में हिते असां वटि एमप्लॉय थींदो हा त तव्हांखे पहिरों असांखे एन ओ सी प्रॉवाइड करिणी पवंदी

जामु कम्पनियूं आहिनि अगरि तव्हांजो एक्सपीरियंस सुठो आहे तव्हांजो कॉम्युनिकेशन स्किल सुठियूं आहिनि तव्हांजो इंटरवियूं सुठो वियो आहे त त तव्हां मल्टी नेशनल कम्पनीअ में बि क्रेक था करे सघो इंटरवियूं इंडियन कम्पनियूं बि जामु सुठियूं आहिनि त तव्हांजी इंटरवियूं ते डिपेन्ड हाणे तव्हां एक्सपीरियंस घटि आहे त तव्हां खे हाणे इंडियन कम्पनीस में स्कोप आहे मल्टी नेशनल में आहे पर थोरो घटि आहे त मूंखे तव्हां हीअ ॿुधायो के तव्हां अगरि रीज़ाइन कयो था तव्हांजी कम्पनी मां त तव्हांजी कम्पनीअ जो नोटिस पीरिअड घणो आहे अच्छा महिनो मना तव्हां रिज़ाइन करण खां पोइ महिनो महिनो अञां कंटिन्यू तव्हां खे करिणो पवंदो अच्छा अच्छा कॉन्ट्रेक्ट ते आहियो तव्हां त कॾहिं ख़तम थो थिए तव्हांजो कॉन्ट्रेक्ट पीरिअड अच्छा त तव्हां हींअर तव्हांखे एन ओ सी पहिरां तव्हांजो रिज़्युम ऐं तव्हांजा नेसेसरी जेके तव्हांजा काग़ज़ात आहिनि उहे जमा कराइणा पवंदा ऐं एन ओ सी जमा कराइणी पवंदी पोइ असां असांजी जेकियूं असां सां गॾु जेके टाइडअप आहे इंडियन कम्पनियूं पहिरां असां हुनखे हो कंदासीं एप्रॉच कंदासीं तव्हां जे लाइ उन खां पोइ असां एम एन सी में कंदासीं छोके इंडियन कम्पनी में तव्हांजो इज़ीली थी वेंदो

हो त तव्हां ते डिपेंट थो करे तव्हांजे इंटरवियूं ते के तव्हां कहिड़े केतिरे फिल्ड सां गॾु इंटरवियूं क्रेक कयो हाणे हुननि खे वणी वियो त उहे सेन्ड तव्हांखे करे छॾींदा न त तव्हांखे ट्रेनिंग ॾींदा ऐं उन्हनि खे उन्हनि ते डिपेन्ट थो करे इनशॉट हा त तव्हां ॾिसो हाणे पेकेज त जामु इंडियन कम्पनीसि जो आहे पंज पंजवीह लख टीह लख एम एन सी में वधीक आहे पंजाह लख सठि लख तव्हां ते डिपेन्ट थो करे इनशॉट हा जय झूलेलाल